जोंहा आबादारि मावनाया जोंना गरमेन्ट हासार गैया ओरैनो गोबोरखि हासारजों मावनानै जों जोंनि फालांगि खालामनाया मालाय हानाय जोंनिखौ नायस'ना गिदिर फालांगिखौसो मालाय नायस'नो गिदिर गिदिर मोजां मोजां खौल' नायस'नो जोंनि गरिब गुन्द्रानि फालांगि मावनायखौ नायस'ना जोंहा बाहायनो खहा जालाङो जोंना मावनाय दांनायानो मुलिनि जेबो नेम खान्थि गैया जोंना खालि ओरैनो हालेवनाय नांगोलजों हालेवनानै फोनाय गायनाय मुलि थालिनि जेबो माबा गैया मालाय गिदिर फालांगियासो गिदिर गिदिर बिदिनो होनानै मोजां मोजां एम्फौ जायै एम्फौ सुयै एम्फौ माबायै थानो हायै मुलि होयो बेजोंनो मालाय बिसिनिखौसो बायो जोंनासो गरिब गुन्द्राना जेबो माबा गैयैखाय जोंखौ जोंहा माबाया आबादारिआ बिदिनो मावनानै फानबाबो खहा जालाङो बिसोरबायदि जोंहा फालांगिखौ जों खालायनो हाया जों बादि गरिबआ खहा जालाङो जोंहा मा उफाय दं जेबो गैया गरिब गुन्द्रानि थाखाय जेबो माबा गैया जाग्राफ्राबो मालाय मोजां मोजां गिदिर गिदिर एम्फौ जायै सिलौ सुयै खौसो बायनानै जायो मुलि होयै मा होयै बेफोरखौ नायस'ना जोंनि गरिब गुन्द्रानि आबादारिआ बिदियावनो खहा जालाङो

जों मैगं फाननायाव मा हनै गाइखेर फानो

माबा लगायदों होनो माबा मोनसे बिजिनिस फानो ह बेना माबा मुलि होदों होनो आरो बिदिनो माबा माबि बिदिनो माबा फानबाबो बिदिनो एम्फौ जानाय होनो जोंनि फाननायखौ जों मा होननानै मा मावनानै जोङो फाननानै जों जानो रोंबावगोन जोंनाव जेबो माबा गैला बेनि थाखायनो जोंहा दा आबादआरि मावबाबो खहा जालांजोब्बाय गासिबो गाइखेर फानो आङो माबा ह फावदार लगायदों होनो माबा मुलि होदों होनो बिदिनो बायदिसिना होनो बेनि थाखायनो जोंहा दा खहा जालांबाय जोंहा जेबो मालाय गिदिर गिदिर फालांगिफ्रासो गिदिर गिदिर सेल' मुलि थयारि खालामनानै मालाय गिदिर गिदिर आसो गिदित जालाङो जोंबादि गलामआ गैया आबादारि मावबाबो खहा जालाङोसो